हाँ बहुत सारे अंधविश्वास हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वज लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है लेकिन हम इन सारी अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं जैसे हमारे दादी नानी लोग कहती हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो इस तरह मुझे आगे नहीं जाना चाहिए ऐसी मान्यता है कि जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उस रास्ते को पार ना करे हमें आगे जाना ही नहीं चाहिए ऐसा करने से हमारे साथ कुछ भी अनहोनी अनहोनी या फिर कुछ भी दुर्घटना हो सकता है ऐसी मान्यता है लेकिन बिल्ली भी एक जानवर है जैसे हम इंसान कहीं जाते हैं तो हमारे आने जाने पर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है कोई रोक टोक नहीं है वैसे ही अगर जानवर कहीं कहीं भी जाता है तो उसके भी आने जाने पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं हम इंसानों को हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना अपशगुन या फिर कुछ भी शगुन कर सकें इस तरह बल्ली अगर कहीं जाती है तो उसे हमें अपशगुन नहीं मानना चाहिए बाक़ी हमारे पूर्वज लोग अपने अपने टाइम से ही उसे मानते हैं और ये भी बताते हैं कि रात के समय अगर कुत्ता रोता है तो वो भी अपशगुन ही माना जाता है या फिर छिपकली का गिरना इस तरह का भी कुछ माना जाता है कि यह अपशगुन होता है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं होना छे नहीं होगा दूध अगर हम उबालते हैं और वह उछल गया वो ज़्यादा उबल गया फिर गिर गया गैस पर तो यह भी अपशगुन जैसा माना जाता है काँच का टूटना भी अपशगुन माना जाता है तो ये सब एक घटना है जो कि टाइम टु टाइम होती रहती है और काँच का है तो फिर वो गिरेगा तो टूटेगा ही इस में अपशगुन जैसा कोई नहीं कुछ नहीं होता है तो ये सारी बाते हैं जो कि हमारे पूर्वज लोग मानते हैं कि ये अपशगुन होता हैे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इससे भी बड़ी बात कहें तो बताते हैं कि रात के समय में ऐसे आत्माओं का भटकना ये होता है बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है पहले लोग शाम को ही अपने अपने घर में सब रह जाते थे शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो पहले के लोग मानते थे कि बारह बजे रात के बाद या दो बजे या फिर बीच रात में ऐसे आत्माओं का बसेरा होता है कहीं भी नहीं जाना चाहिए भूत प्रेत भटकता रहता है इस तरह की बातें बाक़ी आज का जो दौर चल रहा है उस टाइम में तो दिन से ले कर रात तक और फिर रात से ले कर दिन तक सब लोग यातायात करते हैं इधर उधर जाते हैं कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं हैं जहाँ लोग नहीं जाते हैं तो ये सब बस एक कहने सुनने की बातें हैं और एक अंधविश्वास जैसा ही मान सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उस पर विश्वास करें यह सब एक बस घटना है जो कि हर समय पर घटित होती रहती है धन्यवाद